हैलो नमस्ते के हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक आहो दकाना उपर गै और कुत्थे जाना अच्छा हां एले छपुंजा सतुंजा चला दा चौह्बी कैरट बधिया आह्ला आहो अच्छा अच्छा हूं अच्छा हां ते बनी जाग कोई गल्ल नेई हां त्रै तोले होई जाना झुमकियां ते टिक्का ते और के आक्खेआ हार हां बनी जाग बनी जाग बनी जाना आहो टोटल बनी जाना थुआढ़ा कोई साढे त्रै तकर

कढाई शढाई पौंदी ना फ्ही लेबर पौंदी ना बिच हां पाइये सारी हां जिसलै टाइम लग्गोग नी ते फ्ही लाएओ चक्कर पर अडवांस लक्ख खंड देई ओड़ेओ हां हां ठीक हे जिसलै बी टैंम लगदा ते लाओ दकान उप्पर चक्कर ठीक ऐ नेईं ऐ ठीक ऐ अच्छा फ्ही